ہندوستان میں جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو اس پورے ملک میں مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے پکوان ملتے ہیں کہیں پر کچھ مشہور ہے کہیں پر کچھ لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کے پکوان کی تعریف پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے جیسے گجرات کا پھاپھڑا چٹنی ممبئی کا وڑا پاؤ پٹنہ کا لٹّی چوکھا مرادآباد اور حیدرآباد کی بریانی روز روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر مشہور پکوان میں ہلدی دھنیا اور لال مرچ مصالحوں کا استعمال زیادہ تر کیا جاتا ہے